मजफ्फरपुरमे अहाँके स्थिति बहुत खराब अछि किदन दिन कहै छै अत्ते स्थिति अछि ई अछि मास्टरके ओ सभ ककरो नहि ढंगके नहि चलि रहल अछि एकरा बादमे अहाँके देशमे देख लिअ बिहारमे रास्ता पेराके हालत इएह खराब अछि सभ चीजके खरापे अछि अहाँके किदन कहै छै कहीँ किछौ सुधार नहि भऽ रहल अछि आर कथि कहू अहाँके किदन कहै छै सारी चीज तऽ देखतै छिये जे एकदम से महंगाइ एकदम सीधा तौर पर पकड़ल अछि कोनो चीजके सिंचाइ नहि भऽ रहल अछि कोनो चीजके किछु नहि भऽ रहल अछि एकदम से किदन कहै छै हालत एकदम खराप भेल जा रहल अछि अहाँके जेना देख लियौ किदन कहै छै टीचर सभके किदन कहै छै अत्ते अत्ते महिना मिलै छै मर केओ टीचर आबऽ के लेल तैयार नहि होइ छै एँ दस दस दिन छुट्टी लऽ लै छै दस दिन पन्द्रह दिन छुट्टी लऽ लेलक एम्हर कऽ लेलक अपना घरमे बैसल अछि वेतन एकरा मिलऽके चाही बूझलहुॅं की नहि तऽ इएह स्थिति सभ चीज सारी चीजके किदन कहै छै सभ खराप पड़ल अछि एँ एकरा किदन कहै छै केना की सुधार कयल जेतै तकरा लेल किदन कहै छै कोनो रास्ता निकालै जाइ जाऊ एँ आ गाँव घरके देख लियौ केहन व्यवस्था अछि बिजनेसमे की व्यवस्था अछि सड़कके हालत देख लिअ एनाहिते पड़ल अछि सड़को अहाँके किदन कहै छै स्थिति तेहन नहि अछि जहाँ जहाँ पड़ल अछि गठ्ठा तऽ गठ्ठे अछि गठ्ठा कहलक ठीक केलहुॅं हेँ किछो नहि केलक किदन कहै छै जे किछु नहि अछि ढंगके एकदम से किदन कहै छै गाँव घर एहिना पड़ल अछि महॅंगाइ एकदम दुनिया भैरके अछि आ बिजनेस कोनो करऽ जाइ छी तऽ सभमे लौस भऽ रहल अछि एँ महॅंगाइ देख लियौ कहाँ से कहाँ की दाम छेलै की कहाँ चलि गेल सभ चीजके किदन कहै छै दाम आगू तक ले बढ़ले जा रहल अछि आब एकरा लेल की करब नहि करब से सभ सरकार किछु सोचैया नहि एँ अहाँ सभ सोचबै तखने नहि हेतै किदन कहै छै कोनो चीजके आओर आओर चीजके तऽ व्यवस्था एहिठामके सारी चीज देखियो किदन कहै छै लेबर सभ पैसा बगैर मरि रहल अछि किदन कहै छै काज करैये एकरा पैसा नहि भेटै छै सारी चीजके किदन कहै छै व्यवस्था नै छै एहिठाम एँ